सर मैं रवि इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बात कर रहा हूँ मैं आपकी क्या किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ हाँ जी सर बोलिए आपको क्या लेना है सर आपको सब पंखे उचित से उचित रेट पर मिल जाएंगे सर आपको सर अगर हैवेल्स कंपनी का आप लेते हो तो आपको सर वो दो या दो से ढाई हज़ार के बीच में पड़ जाएगा और सर आप अगर लो लो कंपनी का लेते हो तो सर आपको पन्द्रह से दो दो हज़ार के बीच पड़ जाएगा पन्द्रह सौ से दो हज़ार के बीच हाँ सर मिल जाएगा सर सूर्या कंपनी का भी वो मिल जाएगा लेकिन सर हमारे यहाँ सब से बेस्ट कंपनी तो सर हमारे यहाँ हैवेल्स है सर जो भी शिकायत आई उसके लिए सर मैं क्षमा चाहूँगा सर आप अगर हैवेल्स का पंखा लेते हो तो सर आपको अट्ठाईस सौ रुपये तक का पल पड़ जाएगा नहीं सर वो अट्ठारह सौ वाला वाला सर वो कम होर्स पावर का था नहीं सर मगर इसकी इस्पीड का भी अंतर पड़ता है तो आप ने पिछली बार कम इस्पीड का लिया था इस इस लिए आपको अट्ठारह सौ का पड़ गया था सर आप अगर हज़ार बाट का बलफ लेते हो सर आपको नौ सौ से हज़ार के बीच पड़ जाएगा नहीं सर आप ने सर पिछली बार दूसरी कंपनी का लिया था लेकिन इस बार हम आपको हैवेल्स कंपनी का बता रहे हैं हाँ सर आपको फिर किस पते पर भेजना है साहब आप इनका भुगतान ऑनलाइन करोगे या आप कैस ऑन नग़द करोगे नग़द करोगे ठीक है सर हो जाएगा ठीक है सर क्या सर नहीं सर हमारा जो आदमी आएगा आपको पंखा बलफ बिल्कुल चेक करा के देगा जी सर ठीक है सर रवि इलेक्ट्रॉनिक में आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका दिन आपका दिन सुभ रहे